अहाँके गाड़ीमे केतना आदमी हइ सीट हैत हमरो जायके रहय बबाधाम हमहुँ जइतियै रऽ बाबाधाम केतना भाड़ा हइ बहुत ओतना भाड़ा बोलतियै रऽ तऽ हमहुँ जैतियै रऽ हमहुँ बबाधाम जायवला रहियै हमहुँ जैतियै रऽ कितना आदमी उ गाड़ीमे हइ सीट हइ सफैयत हइ हमहुँ वएह गाड़ीमे जैतियै रऽ हम बाबा धाममे हमरो पहुँचाय देतिये रऽ हमहुँ जैतियै रऽ